जों आंनि जेनेबा खामानि मावनायफ्रा गोनांसिन न'खर उन्दैनिफ्रायनो जों आइजोंनो सोलोंबोनो मोननाय खामानि बिदिनो संनाय खावनाय ओंख्रि ओंखाम संनाय जिबो दाबोनो मोनदों जों एसे एसे जिबो दानो रोङो आङो जेनेबा जि गामसा जि फिसाफोर बिदिनो सिमा बिदिनो दाहोयो आरोखि बेखौनो सोलोंनो मोनबोबाय एसे एसे रोंबोनाय जाबाय ओंखायनो दा बेजोंनो जिउखौ माबालांनाय जायो आरो सोलिलांनाय जायो आरो न'आवहाय एसे दाबाय जि फिसा दाबाय गामसा बिदिनो मालाबा आग'रबो दानाय जायो फिसा फिसा बिदिनो फारौ मेगन दानाय जायो आरो न'नि सोलोंबोनो मोननायाव दा जों आइनिफ्राय रोंबोनाय आरो बेखौ न'आव ओंख्रि ओंखाम संनायजों लोगोसे बिदिनो जों जिबो एसे दानो सोलोंबोबाय

बिखौनो बेखौनो जोङो दा बेखौनो न'आव दायो सोलोङो संनायनि गेजेरजों लांफायो मावो